अच्छा अच्छा हाँ जी बात कर रहा हूँ मैं सय्यद ज़फ़र अली बात कर रहा हूँ मैं सुहाना टूर्स एण्ड ट्रैवल्स से हान जी अभी ऑफ़र मनाली के लिए तो अभी कोई पैकेज एसा अभी बना नहीं है हमारा बट अभी मनाली का अगर पूरा एक ट्रिप बन जाता है तो उस में सर आपको ऑफ़र दे देंगे आप पहले ही कस्टमर हैं मनाली जाने वाले ऑफ़र में ये रहेगा आप को दो लोगों के साथ एक फ़्री कर देंगे या तो ये रहेगा कि उस में कुछ कन्सेशन कर देंगे डिस्काउंट कर देंगे हाँ जी कब जाना है आपको होटल जो उस जी जी दो दिन बाद जाना है आप को तो दो दिन बाद तो खैर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप को क्योंकि बैच बनने में थोड़ा टाइम लगता है और बाकी होट अभी ऐसा कोई अभी क्वेरी आई नहीं थी अब मैंने कहा ना आप फर्स्ट हैं अभी जिस कि मेरे पास क्वेरी आई है अभी तो अगर आप थोड़ा सा वेट करके जाएंगे तो उसमें मैं आप को जो भी ऑफ़र होगा कितना भी हो सकता है अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा नहीं नहीं सिंगल पर्सन पर्सन भेज देते हैं हम बट ये है कि उस के अंदर कोई डिस्काउंट नहीं रहेगा पर्सन तो हम भेज देंगे कोई दिक्कत नहीं सिंगल पर्सन में आप जैसे जाते हैं तो आप का पिक एण्ड ड्रॉप्स अवेलबल रहेगा आप का भोपाल से आप जाएंगे तो भोपाल टू भोपाल का रहेगा और उस के अंदर फ़ूड जो है वो इन्क्लूड रहेगा अगर आप लेंगे तो अगर नहीं अगर आप बाहर खाना चाहते हैं तो फ़ूड का जो है हमारा चार्ज हट जाएगा और बाकी जो वहाँ पे आप का रहेगा मनाली घूमने का रहेगा वो भी पूरा हमारी तरफ़ से रहेगा आप लोग के लिए बाकी आप जो इनफ़ार्मेशन है अगर आप यहाँ आ कर लेंगे ट्रैवल पे आके मेरी एजेंसी पे आके तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जो पॉसिबल होगा मेरी तरफ़ से बिल्कुल आप के लिए वो संभव कोशिश मेरी रहेगी ठीक आप जी देखिए उसमें अकॉर्डिंग टू चार्ज रहता है कितना आप जैसे तीन दिन चार रातें फ़ोर डेज़ फ़ाइव नाइट्स ऐसा रहता है मतलब तीन दिन चार दिन पाँच दिन अलग अलग चलते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आप आइए बिल्कुल ठीक जी थैंक यू